भोपाल ज़िले में मुख्य उद्योग और च चरक कृषि पर स्थितित है और कृषि सोयाबीन गेहूं ओर चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है जो कि रोज़गार और भोपाल ज़िले में आथिक चा चारन को संमालना है और यह कृषि एक मुख्य साधन है भोपाल में भी एच एल बी एच एल स्थित है जो कि बहुत पुरानी का पुराना कारखाना है उसी में नवनिर्माता और लोगों को रोज़गार मिलता है वो रोज़गार के सहायता से घर गृहस्ती बाल बच्चे सब पढ़ाई लिखाई सब रोज़गार से आगे बढ़ते हैं अभी अभी वो